मोदी सरकारजे एते तनखा बढ़ेलकइ या एते पब्लिक लोकके भेजलकइ हँ ना छोटा छोटा हर जगहमे राशन भेजय लए खाइ लै नीक नीक साफ सुथरा सब चीज रखय छै एते मदद कए रहल छै कितना दी की सब फैसिलिटीज मिलय चाही सरकार मोदी सरकार एते सफ्रितिमे तऽ कचरा फचरा फेकयमे दौरोमे तऽ लै छै तीस टाका डेली लिखल छै महिने महिने तऽ कतयसँ देय सकत पब्लिक तीस टका डेली लिखल छै महिने महिने महिने महिने देतय तीस टाका तऽ कहलकइजे ओकरा कचरा जमा करबय तऽ ओहिसँ बढिआँ अपना बारिमे कुरा फुरा डालि देतय ओ चाहय छै जे मट्टी भरल रहय अपना बस्तीपर तऽ फेकतइ कूड़ा कबाड़ा मट्टीसँ भरल घर द्वारि बना लै छै कचरासँ अहिसँ

कूड़ा कबाड़ा फेकने सँ नीक विजय चलयवला छै तीस टाका किएक देबय सरकार देलकनि ओकरा तनखा अलग आओर पब्लिक लोकसँ लै छै अलग अलग टाका किएक देबय टाका हम नहि देबय टाका एते घरवला तरवला केकरो नहि वेतन दै छै एते तनखा ओकरा मिलबे नहि करय छै जकरा सरकारोके टाका लेतय पब्लिको लोगसँ लेतय टाका फ्रीके पैसा अबय छै एक एक कए कऽ खुनके पसिनाके चुबाकऽ तब टाका भेटय छियै जे ऐना नहि ओना लेतय मङ्गताओ तऽ नहि दैके छै सरकार जे तनखा दै छै से कतऽ गेलय पब्लिकके लुटिकऽ लए पब्लिकके लुटि कऽ लए सरकार आते मदद कऽ रहल छै आब अहिसँ बड़ा कते सरकार मदद करतइ तकर दरखास्त लिख कऽ देतय तऽ कचरा फुचराके नहि फेकत तऽ नहि लेतय सरकार आते मदद कए रहल छै नहि लेतय तऽ नहि फेकतइ